बच्चाके लेल कोन कोन खण्ड उपलब्ध छै तऽ बच्चाके लेल पेपरमे बहुत से खण्ड छै जैसे लूडो कबड्डी क्रिकेट गेमिङ्ग एहिसबके बारेमे बच्चा सप्ताहिक रूपसँ देखै छै आ बच्चा ई सबकेँ लेल बहुत प्रिय बच्चा सबकेँ लेल होइ छै आ बच्चासब ई सबके देखबाके लेल अखबारके देखै छै अखबारसँ बच्चासब गेमिङ्गके बारेमे ज्ञान अर्जित करै छै आओर सोचै छै खेलबाके लेल अपना कैसे केना खेलब आओर गेमिङ्गसँ बच्चासब रूचि राखैत छै बच्चासभहक लेल आओर अतिरिक्त चीज अखबारमे आबै छै जैसे सिनेमा ई सबके बारेमे देखै छै आओर फिल्म सबके बारेमे ई सबके बारेमे सबचीज देखै छै आओर बच्चासब अखबारसँ रूचि राखै छै बच्चासब अखबार पढ़ैके बारेमे भी जानै छै बच्चासब पढ़बाके बारेमे भी सोचै छै आओर पढ़ैसँ बच्चासबके लेल बहुत नीक लागै छै पढ़ैसँ बच्चासबके ज्ञानो अर्जित होइत छै